अह नों नोङो दखाना माबोरै बोरै सालायदों दासान्दि गोदान बोसोराव जि जि दखाना ओं औ औ ओमफ्राय ओरैनो जिया आर'नाइफोर दंना गैया मोजां मोजां कवालिटिनि मा दामै लाबोआ गांसेयाव बे आरायस'नि दामनि आरायस' दामनिखौ दुइस'सोआव होनो हागोन ना हाया बादि आंनो आंनो आंनाथ' दखानआ जेबो गैया कास्थ'मारानो खमथार ओरैनो फिथाइ सामथाइ ओरैनो फुजानि खार'नै ओइ थालिर बुदफोर बेफोरखौ बेफार खालामो आं दा कास्थ'मारानो गैथ'वा माथो बायग्रायानो दाखालि लाबोनाय ओरैनो थालिर बिस आखा दंमोन बेखौनो फानजोबनो हायाखै दा गाज्रिसो जालाय लाय सेवलाय लांसिगोनसो औ औ औ औ बे कास्थ'मारानो ओंखारफैया माथो बायग्रायानो ओरैनो दागै हरनो नागिरदोंमोन आं खम दामाव इसे लांग्रा ओंखारोबा दे बिदिबा उनाव रायलायसिगोन दोन्थ'दो